चिरां जिल्लायाव खामानि मावनाय आरो जिउनि गिबि फुंखाफ्रा गामिनि जामबा जामबिफ्रा आबाद मावनानै जायो आरो बेफोरखौ जोबोद मोजां मोनो जामबा जामबिफोरा खामानि मावनायाव जोबोद मोजां मोनो आबाद मावनानै गाव गावनि दुब्लि फोथारफ्राव गाव गावनि नांगौखिनि मुवाफोरखौ मावनानै जायो मानसिफ्रा सोरखारि साख्रि लुबैयो मानोना सोरखारि साख्रि मोनोब्ला गावबागावनि थाखायनो मोजांसिन जायो बिनिखायनो चिरां जिल्लायाव बेखार जानायफोरखौ गाव गावनो नाजानायनि गेजेरजों गाव गावनो गाव गावनो गावनि लामायाव जौगा लांनायनि थाखाय मोनसे नङा मोनसे खामानि मावनानै लानांगौ जायो